असांजी सिंधी ॿोली शाहूकारु ॿोली आहे छाकाणि त उनमें ॿावंजाहु अख़र आहिनि ऐं अंग्रेजीअ में छवीह अख़र आहिनि असांजी ॿोलीअ जो इतिहासु ॾाढो पुराणो इतिहासु आहे मोहन जे दरे जो इतिहासु आहे असांजे ॿोली संस्कृतु जे वेझो आहे असांजी ॿोलीअ में के अहिड़ा अख़र आहिनि के विरलो ई ॻाल्हाइ सघंदो आहे जीअं त ॿ ॾ ञ असांखे पंहिंजे ॿोलीअ जे मथां नाज़ हुअणु खपे छो त असांजी मिठड़ी ॿोली आहे ऐं ॾाढी वणंदड़ु ॿोली आहे